ہم نے جو اردو سیکھی ہے وہ تو اسکول کے ذریعے سیکھی ہے اور پیرنٹس کے ذریعہ سیکھی ہے اور اردو تو جو ہے ہماری بہت عام لینگویج ہے اور آسان لینگویج ہے اردو اور اس کے ساتھ ہم لوگ ہمارا جو تجربہ ہے تو وہ تو بہت ہی زیادہ اچھا رہا ہے کیوں کہ ہمیں زیادہ تر جو بات چیت ہوتی ہے کاروبار کے ذریعہ لے لو اور بھی کوئی ذریعہ کے تو اس کو ہم کو اردو ہی میں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے اردو ہماری مطلب مدر ٹنگ ہے اردو ہماری مدر ٹنگ ہے ٹھیک ہے